मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप्स हैं यूट्यूब वॉट्सएप इंस्टाग्राम और कैंडी क्रश ऐप है जो कि गेम का है और वो ऐप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वॉट्सएप इंस्टा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि उन पर काफ़ी मनपसंद की वीडियो आती है जिन्हें मैं देखकर आनंद ले सकती हूँ